खिनायाव गल गल खिनायाव बिदिनो सुमफ्राम बिजौ बैग्रि बिजौ मोखोना बिजौ सिफ्लेनानै जानाय दौनाय आरो लोमजाबा साजाबा बिदिनो मुलि होनाय खिनायनि खर' सानायनि आरो बायदि बायदि मोदोम सानाय बेखौ डक्ट'रनिफ्राय मुलि लायनानै लोंनांगौ जाहैबाय आरो हामनायनि